हमसब मैथिल एकदम तिरहुत देशमे छी हमरा सबके मैथिल बाजऽ अबैया हमरा सबके दोसर भाषा नहि बाजऽ अबैया बंगाली कोना बजैत छै तहन छपरा कऽ हरियाणवी कोना बाजैत छै कोना से दोसर अथीमे बाजैत छै तऽ हमसब गाँव घरके रहनिहार आदमी छी हमरा सबके गाँवे एकेटा भाषा बाजऽ आबैया हमरा सबके दोसर भाषा नहि बाजऽ अबैया कोना छपरा बाजैत छै कोना बंगाली बाजैत छै कोना से अथी बाजैत छै बाजैत छै से हमरा सबके से सब भाषा नहि बाजऽ अबैया हमसब अपना गाँव घरमे छी गाँव घरके मिथिला तिरहुत देश नामुक अछि तू कहाँ रहैत छऽ तिरहुत देश हमसब तिरहुतमे रहैत छी हमसब तिरहुतके वासी छी हमसब एकदम भारत देश कऽ हमरा सबके जे बाजऽ अबैया से हमरा सबकऽ इएह एतेक भाषा अपन मैथिली बाजऽ अबैया मैथिलीसँ दोसर भाषा नहि हमरा सबकऽ बाजऽ अबैया हमरा सबकऽ गाँव घरमे रहैत छी हमरा सबके अपना बाल बच्चा जे बाहरमे अछि तऽ बाहरोमे हमरा सबकऽ कतहुँसँ फोन करैया तऽ हमरा सबकऽ बच्चा बुझैत छै हमरे सबकऽ माँ नहि घरमे बुझत तऽ हमर सबकऽ मैथिल भाषा बाजैया हमसब बुझैत छियै बच्चा सबकऽ बाहरमे रहैया ओसब सब रङ्गक भाषा बुझैया सब रङ्गक बाजैया हमसब गाँवसँ तऽ कतहुँ नहि जाइत छी बड़ भेल तऽ एगो देवघर गेलहुँ बाबा धाम अपना अथीमे बाजलहुँ सिमरिया गेलहुँ अपना सबकऽ मैथिलमे बाजलहुँ